میں نے روزگار کمانے کے لیے فائنینشیل انالسٹ کا یہ کیا ہے پڑھائی کی ہے اور اُس چیز کے لیے میں نے بہت زیادہ ہی تکلیف اُٹھائی ہے کیونکہ ہم میں نے مجھے میتھس آتی تھی بٹ اکاؤنٹنگ اتنی اچھی نہیں آتی تھی پر پھر بھی میں نے بنا ٹیوشن اور کوچنگس کے ذریعے پہلے پر اُس کے بعد خود سے ہی پڑھ کے میں نے یہ سب کچھ اپنے سے کیا ہے اُس میں اور بھی ایک چیز ہوتا ہے کہ میں اپنا مینٹل ہیلتھ جو ہوتا ہے اُس کو بھی بہت زیادہ ویلیو دیا ہے کیوں کہ پڑھائی تو ہو سکتی ہے بٹ مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے پڑھتے وقت تو اِسی لیے اُس ٹائم پہ اُس وقت پہ وہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی میرے لیے دونوں ہی چیز بیلینس کرنا بہت مشکل تھی میرے لیے بٹ میں نے کیا اُسے اور اُس کی یہ سب سے بڑی خاصیت ہے کہ مجھے وہ چیز بہت زیادہ پسند تھی اور میں نے اُس چیز کے لیے ہی پڑھائی کی جو مجھے بچپن سے پسند تھی اور میں نے بہت سارے الگ الگ جابس بھی سوچ کر رکھتے تھے کہ میں بڑے ہوکر یہ کروں گی وہ کروں گی بٹ جب سے میں نے یہ سوچا کہ میں فائنینشیل انالسٹ بن جاؤں گی اُس کے بعد سے میں نے اُسی چیز میں اپنا جو ارادہ ہے وہ قائم رکھا اور اُسے ہی آ گے بڑھتا ہی گئی میں